मैंने योग कक्षाओं में रामदेव जी के यहाँ पतंजलि योगपीठ मे भाग लिया था और मेरे जीजा जी ने तो उनका पूरा ही कोर्स कम्पलीट किया है और उनको उसके जो हृदय में उनके ब्लॉकेज थे वह काफ़ी हद तक दूर हो गए और उनसे उन्हें काफ़ी आराम मिला हम लोग घर मे रामदेव जी की काफ़ी दवाओं और उनके बताए हुए योग को करने की कोशिश करते है जिससे हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और इस कक्षा का अनुभव घर मे स्वयं करने पर भी बहुत लाभदायक रहता है